जी मैम बताइए जी जी जी बताइए कि आप किस टाइप से चाहिए मैम किस टाइप से आप कस्टमाइज़ करवाना चाह रहें उसे किस टाइप में किस पैटर्न में चाहिए आपको जी आपको कोलाज साइज से चाहिए या फिर फ़ोटो फ़्रेमिंग टाइप से या फिर कुछ अलग चाहिए आपको जी क्योंकि जी क्योंकि आज कल अभी बहुत सारे डिफ़रेन्ट जो अभी फ़ोटो के नए नए पैटन्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐट्रैक्टिव भी होते हैं वो ओ काफ़ी ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं तो उनमें से आपको कुछ बना दूँ मैम मैं में मैम जी आपका बजट जान सकती हूँ मैम कितने तक का आपको फिर भी चाहिए कितने बजट तक का ओके मैम आपको उसमें भी बेस्ट मिल जाएगा उसमें भी बेस्ट हो जाएगा बट आप मुझे आपकी पिक्चर सेंड कर दीजिए कि आपको क्या क्या उसमें ऐड करना है इस टाइप से कुछ लिखवाना तो नहीं है ये भी आप बता दीजिएगा मुझे तो मैं आपको पूरी जी जी आपका नाम एड्रेस मुझे बता दीजिएगा और साइज़िंग वगैरह भी बता दीजिएगा किस साइज़ में आपको चाहिए

जी जी आप मुझे वाट्सअप कर दीजिए जी थैंक यू